अज्ज दे टाइम उप्पर साढ़े बच्चें दा पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी ऐ बिना पढ़ाई दे साढ़ी जिंदगी किश बी नी ऐ अस कदी कदी बैंक च जाने आ असें फार्म भरना पौंदा अस पता होना चाहिदा कियां फार्म भरना कि'यां नेईं अगर अस नेईं पढ़े दे होगे ते असें पता नी लग्गना केह्ड़ी चीज़ां असें कियां भरनियां स्कूल अगर असें डाकोमेंट साइन करने होंदे असें ओह् बी पता होना चाहिदा कि'यां भरने एह्दे बिच्च केह् केह् करना केईं बच्चे होंदे ओह् पढ़े दे नेईं होंदे ते उ'नेंगी पता नी लगदा असें कि'यां फार्म भरने कि'यां जाना केईं लोक होंदे दवाई दी ह्ट्टी जांदे उ'नेंगी दवाइयें दा नांऽ नी पढ़ना आंदा ते केईं लोग अग्गें पिच्छें जांदे तसीलदार दे आफिस जंदे उ'नें ओह् बी चीज़ पढ़नी नी आंदी अस किस कम्म आस्तै आए दे एह्दे बिच्च केह् लिखे दा केईं बच्चे गरीब घर दे होंदे ओह् ऐजुकेशन आफर्ड नी करी सकदे ते गोरमेंट ने किश स्कीमां कड्डी दियां कि बच्चे पढ़ी सके उ'नें पता लग्गे कि कि'यां असें साइन शाइन करना होंदा कियां असें ऐजुकेशन साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ ते अज्ज दे टाइम उप्पर बिना ऐजुकेशन दे बंदा कुछ बी नी ऐ केईं लोक बजार जांदे चीज़ां खरीदी ओड़दे उनें बिच्च रेट नी पढ़ना आंदा कि चीज़ मैंह्गी ऐ कि सस्ती ऐ अज्ज दे टाइम उप्पर बिना ऐजुकेशन दे बंदा किश नी करी सकदा पढ़ पढ़ना लिखना अज्ज दे टैम उप्पर बड़ा जरूरी ऐ अगर बंदा शैल पढ़गा होर शैल जगह् नौकरी लग्गनी आपूं पैसे कमाई सकदा बंदा अपने पैरेंं उप्पर स्टैंड करी सकदा बड़े लोक ऐ जो पढ़ी लिखे दे नेईं होंदे केईं लोक दे घरै आह्लें उ'नेंगी सपोट नेईं करदे पढ़ने नी दिंदे केईं कुड़ियां नेहियां होंदियां बचैरियां जिंदे घरै आह्ला उ'नेंगी जल्दी ब्याह् कराऊ ओड़दे उनेंगी पढ़ने दा मौका नेईं थ्होंदा केईं लोकें अज्ज बी नौकरियां करन दिंदे उंदे घरै आह्ले असें अज्ज दे टाइम उप्पर पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी ऐ अज्ज दे टाइम उप्पर कुड़ी ते मुड़े गी कोई फर्क नी ऐ दोनो एक्क बराबर ऐ अज्ज दे टाइम उप्पर कुड़ियां बी डाक्टर बना दियां मुड़े बी डाक्टर बनै दे पैह्लें टाइम उप्पर सिर्फ मुड़े पढ़ने आसै जांदे हे अज्जकल दोनें गी बराबर ऑप्रचुंटियां थ्होई दियां कि ओह् अपने ऐजुकेशन पूरी करी सकै अज्ज दे टाइम उप्पर दिक्खो तुस गरीब घर दे कुड़ी ते मुड़ा आई एस ऑफिसर बना दे ते कोई डाक्टर बना दा कोई इंजीनियर बना दा बड्डी बड्डी पोस्टां उप्पर गरीब लोगें दे बच्चे बी हैन ते पढ़े लिखे लोगें दा एह् ऐ कि ओह् कुछ गरीब दी बी मदद करी सकदे ते कुसी लोगें गी फार्म शार्म भरना नी आए अस अगर पढ़े लिखे न अस कुसै दी मदद करी सकदे ते ऐजुकेशन अज्ज दे टाइम उप्पर बड़ी जरूरी चीज़ ऐ अस अगर कित्थें बाह्र जाने कोई असें रस्ते च कोई पुच्छु उड़दा कि बच्चा एह् नंबल डायल करियै देओ ते एह् चीजां बड़ियां जरूरी न साढ़े आस्तै ते असें हमेशां दुए गी मदद करनी चाहि्दी कि हर बंदा पढ़ी सकै ते अपनी पढ़ाई पूरी करी सकै पढ़ा लिखा होना अज्ज दे टाइम उप्पर बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ हर इंसान गी पढ़ा लिखा होना जरूरी होई दा अज्ज तक